हेलो

अपने नेपालसँ बोलैत छी तऽ हमरा तऽ घूमयके मन रहलै नेपाल तनिका बोर्डर केना पार करबै बोर्डर पार करैमे कोनो परेशानी हौतै

अच्छा अच्छा हम मधुबनीसँ आयल छियै मधुबनीसँ आयल छियै हँ हँ हँ अच्छा की करयके पड़तै बतैयौ ने

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओ नेपालमे आजादीके बारेमे कुछ समझबै लेल कहली हइ जैसे कि हमरासभके याद रहै ने महात्मा गाँधी आजादीके समयमे देखली की केहन केहन नीक काम करैत छेलै हेँ ओ अपनेसँ रोड साफ करयके काज करैत छलै हेँ

तऽ हमरासभके सुनू ने हम मिथिला राज्यके बारेमे बात करैके चाहैत छियै मिथिला राज्यमे की की सुविधा छै अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ हम्म हम्म हम्म

तऽ मिथिला राज्यमे अहाँकेँ की की सुविधा अइ आओर अहाँके ई जे कहैत छै जनकपुर धाम जनकपुर धाममे अपनेके दर्शनीय स्थानमे कोन कोन चीज घूमयमे हमरासभके दर्शन दर्शन करैके की की की मिलतै